ہیلو کیا آپ تلوا ایجنسی سے بول رہے ہیں مجھے لکھنؤ جانے کے لیے ایک کار بک کرنی تھی ہو جائے گی اچھا کون سی ہو جائے گی بلیرو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو مجھے چھبیس تاریخ تک بک کر دیجیے اچھا ہو گئی اوکے تھینک یو